कृषि कृषि के विकास में आने वाली समस्याओं में कुछ इस प्रकार जल अपूर्ति की अनिश्चिता किसानों की अधिकता में कभी उद्योग में छोटे किसानों का पूर्व प्रभुत्व निम्न स्तर पर संचालन अनुच्छेद भू स्वामित्व किसानों द्वारा बहुत कम व्यावसायिक खेती किया जाना क्योंकि उनमें से ज़्यादातर स्वयं की खपत के लिए उत्पादन करते है ना कि किसान किसानों को कृषि में प्रकृति की गतिविधियों से ले कर मानव निर्मित गतिविधियों तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनसे जलवायु मिट्टी मिट्टी जलवायु परिवर्तन मिट्टी का कटाव जैव विविधता की हानि जल संसाधन की कमी पूरी श्रम व अन्य अद्भुत इनपुट की कमी इत्यादि शामिल हैं मौसम और अधिक क्रम घटनाएँ जैसे बाढ़ और सूखा बढ़ते मौसम को बदल देती है पानी की उपलब्धता को सीमित कर देती है खरपतवार कीटनाशकों कीट कीटों और कवक को पनपने देती हैं और फसल उत्पादकता को कम कर सकती हैं